हमारे गाजीपुर ज़िला में मुख्य कृषि का कार्य होता है आलू का हो गया अरहर की खेती हो गई गन्ना कि खेती हो गई पशुपालन हो गया गाय भैंस जिसका दूध का प्रयोग हम लोग करते हैं ऐसे करके हम लोग दूध भी बहुत ज़्यादा वो भैंस से निकालते हैं और गाय से बकरी का पालन हो गया सिंचाई हो गई हम लोग कि आलू कि अरहर कि बाजरा का खेती भी होता है हम लोगों का बाजरा हो गया और धान हो गया गेहूँ हो गया ऐसे करके हम लोग मुख्य रूप से गेहूँ का ज़्यादा प्रयोग खेत में उपयोग करते हैं और बोने का काम करते हैं और सरसों का कि जो अच्छी फसल होती है तेल का काम हो जाता है सरसों का अच्छा लगता है वो और हम लोग बाजरा भी लगा देते हैं अरहर भी लगा देते हैं बो देते हैं मतलब और धान हो गया धान से चावल निकाल लेते हैं अच्छा होता है चावल खाने में अच्छा होता है लोगों को सबसे नॉर्मल खाना अगर कोई खाता है तो चावल अच्छा लगता है चावल और दाल हो गया अच्छा लगता है लोगों को हरी सब्जी हो गई हम लोग के यहाँ लौकी हो गई नेनुआ हो गया ऐसे करके पालक हो गई चुकंदर ऐसे को मतलब हम लोग लगा देते हैं अच्छा लगता है बाकी हम लोग ज़्यादातर के गेहूँ और सरसो और अरहर और गन्ना गन्ना का भी खेती हम लोग करते हैं सिंचाई करवा देते हैं गन्ना को अच्छे से तो अच्छा पैदा होता है पैदावार होती है हम लोगों कि टाइम टाइम से पानी दे देते हैं हम लोग गेहूँ में भी पानी टाइम से दे देते हैं धान में भी पानी अच्छा करने पर हो जाता है अच्छे से एक दम बढ़िया एकदम हो जाता है हमारे हिसाब से गन्ना में ज़्यादा फायदा होती है गुड़ निकाल देते हैं हम लोग गुड़ निकालने के बाद हम लोग उसको गीला गुड़ निकालते हैं फिर सूखा गुड़ निकालते हैं और हम लोग उसको सूखा कर बढ़िया से फिर लो रख देते हैं काफी दिन तक चलता है गुड़ और गन्ना को अच्छे से फिर लगाना होता है तो उसको थोड़ा सा छोड़ कर फिर छोटा छोटा काट कर उसको हम लोग लगा देते हैं बढ़ियाँ से अच्छा रहता है जल्दी उसको पानी दे कर उसका वो निकल जाता है तो अच्छा रहता है फिर उसको एक बार हम लोग फरसा कुदार से एक बार कोर देते हैं मतलब मिट्टी को ल ऊपर से कोर देते हैं तो अच्छा होती पैदावार अच्छी होती है उससे और रह गई बात अरहर कि तो रहर कि एक फसल ऐसी होती है कि उसको हम लोग एक बार लगा देते हैं तो उसको फिर पानी वाणी देने कि जरूरत नहीं होती है और हम लोग गन्ना कि खेती करते हैं जब तो उसमें पानी का ज़्यादा प्रयोग होता है और धान कि खेती होती है जब तो उसमें धान कि ज़्यादा धान में पानी का ज़्यादा प्रयोग होता है और हम लोग का गेहूँ कि हो गई तो गेहूँ में दो तीन बार बस पानी देना पड़ता है जो कि सही होता है दो तीन बार दो तीन पानी में हो जाता है गेहूँ और हम लोग एकदम बढ़िया से उसको निकाल देते हैं जब तो अच्छा रहता है और सब्जी कि हो गई तो सब्जी को बार बार पानी देने से अच्छा रहता है अगर इस टाइम हम लोग गर्मी के टाइम में पा लगाएंगे सब्जी तो अच्छी वो में पानी देना पड़ता है अच्छा खासा पानी देना पड़ता है अगर नहीं लगाते हैं बारिश के दिन में लगाते हैं तो पानी ज़्यादा देना नहीं पड़ता है बारिश के पानी से ही हो जाती है सब्जी और हम लोग इस टाइम लगाते हैं तो उस टाइम पानी देना पड़ता है ज़्यादातर तो इससे अच्छा कि हम लोग ज़्यादा बरसात में ही सब्जी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं जो कि थोड़ा सा बारिश से नुकसान होता है बाकी फिर भी लगातार बारिश होती है तो थोड़ा सा नुकसान होता है सब्जी के बामले में बाकी सब ठीक हो जाता है और आलू को लगा देते हैं हम लोग तो आलू भी अच्छा दो तीन पानी में हो जाता है दो तीन बार पानी देते हैं सिंचाई कर देते हैं हो जाता है तो अच्छा रहता है इससे और ज़्यादा नुकसान नहीं है सब्जी में और गेहूँ का है जो तो गेहूँ भी दो तीन पानी में हो जाता है ज़्यादा हवा ववा चलती है तो थोड़ा सा ओ हवा और बारिश होती है तो थोड़ा सा नुकसान होता है बाकी धान का है तो धान है जो तो उसमें हम लोग पानी ओनि दे कर बढ़िया से एकदम वो तो पानी भगवान भी देते हैं कुछ हम लोग भी ऊपर बारिश का पानी भी होता है और कुछ हम लोग भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सिंचाई अपना मसीन है तो सिंचाई उचाई कर लेते हैं हम लोग अच्छा रहता है बाकी अपना जैसा हो हवा के अनुसार सब कुछ रहता है